تو ہم محنت كرتے پھل پھلارى جوارى تركارى اناج وغيرہ بہت چيزيں اگاتے ان انھو بہت فائدے انسانوں كے كھانے كا انتظام ہر چيز يونو ہى كرتے ہيں